जी सर आप स्टेशन से बात कर रहें जी सर मैंने ट्रैन की टिकिट बुक की थी अट्ठाईस तारीख की तो सर वो अभी मुझे पोस्टपोन करवानी है

सर प्लीज हो सके तो कर दीजिए ना क्योंकि मुझे जाना है पर अभी नहीं चार पाँच दिन बाद जाना है इसलिए

हाँ सर क्योंकि मेरा पर्सनल रीजन है इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ तो प्लीस कर दीजिएगा प्लीज

जी जी जी थैंक यू सर